आं आदर्स' स्टरनिफ्राय मोनसे शल लाबोदोंमोन खाश्मिरी शल ओमफ्राय बे शला जिं जिंआव एमब्रयदारी होनाय गेजेरावबो फिसा फिसा एमब्रयदारी दं नुनायाव मोजां दा बेनि थाखाय आङो बेखौ इउज खालामनो होन्नानै लाबोदोंमोन आङो दा बेखौ नआव लाबोनानै इउज खालामबाय दा इउज खालामनायावबो बियो गुरै सफ्त बिराद मोजां जोमनो ओमफ्राय नुनायावबो एसे समायना नुयो बेनिखायनो आङो बे शलखौ बिराद मोजां मोनो बिदिनो आङो बे मा शलखौ मोजां बेबायदिनो बेखौ फेशन प्रग्रामफोराव इउज खलामनाय जायो आरो